हमसब ड्रॉइङ्ग सीखऽके लेल दरभङ्गा जाइ छलहुँ आओर ओतऽ पर एकटा बहुत ही अच्छा टीचर छलखिन हेँ जे हमरासबके बहुत ही ज्यादा सुन्दरसँ ड्रॉइङ्ग करऽ सिखाबै छलखिन हेँ हर तरह तरहके कोनो भी फोटो मतलब भगवानके या कोनो भी फूल कोनो भी चित्रकला हमरासबके बहुत ही अच्छासँ सिखाबै छलखिन हेँ ओहिके लेल हमसब अपना घरसँ सुबह पाँच बजे उठिकऽ जाइ छलिए फेर हमसब हमरासबके ओतऽपर बसके साधन ज्यादातर तऽ छै नहि ताहिके लऽ कऽ हमरासबके सुबह जाइ पड़ै छलै पाँच बजे फेर हमसब जाइ छलिए बस पकड़िकऽ हमरासबके पहुँचैत पहुँचैत दस बाजि जाइ छै आओर दस बजेसँ स्टार्ट होइ छलै फेर हमसब जाइ छलिए एतऽ दरभङ्गा पहुँचै छलिए फेर ओतऽसँ हमसब अपन जानिते छिए दरभङ्गामे बहुत अच्छा अच्छा पेन्टिङ्ग कलासब सिखाएल जाइ छै ओतऽपर एकटा बहुत नीक हमरासबके शिक्षक भेटल छलखिन हेँ आओर ओहिमे बहुत हमसब बहुते ज्यादातर हमसब आदमीसब लड़की मिलिके बहुते दस पनरह टा मिलिके जाइ छलिए एक सङ्गे सिखै छलिए आओर बहुत ही नीक जकाँ पेन्सिल कटर रबड़ सब कलर हर रङ्गके अगर हमरासबके कोनो चीज घरपर छुटिओ जाइ छलै फेर ओ टीचर हमरासबके दै छलखिन हेँ आओर हमसब आदमी आपसमे मिलिजुलिके सिखै छलिए ओ हमरासबके उपर बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ समय दै छलखिन हेँ आओर हमसब ओकर हमहूँसब ओकर पालन करै छलिए जेना जेना कहै छलखिन हेँ तहिने तहिने पारै छलिए आओर हमसब जाकऽ बहुत तरह तरहके चित्रकला बनाबऽ सिखलिए जेना कि कोनो फूल जेना पक्षी घर मन्दिर कोनो भगवान मतलब सड़क पहाड़ झील जङ्गल एतेक हमरासबके कोनो भी नहि हमरासबके पहले आबै छलै हेँ एतेक बनाबऽ हमसब सिखलिए हमरासबके बहुत ही अच्छा शिक्षक भेटलखिन जे गुरु हम ओकरा हम हुनका गुरुओ कहि सकै छिअनि हमरासबके बहुत ही अच्छा जकाँ ओ सिखेलखिन आओर हमसब हुनकासँ बहुत ही अच्छा अपन ज्ञानो लेलहुँ आओर बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ हमसब सिखलहुँ सब बादमे मिलिजुलिकऽ आपसमे जे हमसब सिखलहुँ ओ एखन हमसब हमरासबके यादे अइ बना लै छी आओर हमरासबके शिक्षक बहुत ही अच्छा छलै हमसब अपन सबकिछु अच्छा जेना बनेलहुँ बहुत रङ्गबिरङ्गके चित्रकला बनाबऽ सिखलहुँ जेना कि हमरासबके पहिले कोनो भी चित्र बनाबैलए केओ दै छलै तऽ हार्ड पड़ै छलै हम कोना बनाएब एकरा आब हमसब बहुत अच्छा ढङ्गसँ बना लै छी दरभङ्गामे बहुत ही अच्छा अच्छा पेन्टिङ्ग करब सिखाबै छथिन आओर हमसब बहुत अच्छा जेना बना ले छी हमरसबके शिक्षक बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ हमरासबके सिखेलखिन चित्रकला बनाबऽ हमसब बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ चित्रकला बनेलहुँ आओर आपसमे हमसब मिलिजुलिकऽ